गुजरात जी जेका पीढ़ी दर पीढ़ी जे हलंदी रहंदी आहे ईअं सभु कलाऊं कंदा आहिनि लकिड़ी ते नक़ाशी करणु कंदा आहिनि पथरनि ते बि अलॻि अलॻि नमूने जा कम कंदा आहिनि नक़ाशी कंदा आहिनि मूर्तियूं ठाहींदा आहिनि पथरनि मां चकला वेलण ऐं ॿिया बि बर्तन ठाहींदा आहिनि हमाम दस्ता ठाहींदा आहिनि सॼो घर जो इहो सभु आभूषणु ठाहींदा आहिनि ऐं जेके अलॻि अलॻि नमूननि जो आभूषण ठाहे करे तियारु कंदा आहिनि जेके घर जी मायूं पाईंदियूं आहिनि चित्रकला बि ॾाढी हिननि जी मशहूरु आहे पेंट चित्रकला जी पेंटिंग कंदा आहिनि बितियुनि ते बि पेंटिंग कंदा आहिनि चित्र ठाहींदा आहिनि कपिड़नि ते बि अलॻि अलॻि डिजाइन ऐं इन कातियुनि जे कपिड़नि ते नक़ाशी कंदा आहिनि अलॻि अलॻि नमूने जा मिटी जा बर्तन बि ठाहींदा आहिनि अलॻि अलॻि गहना ठाहींदा आहिनि जीअं लकिड़ी ते शिल्प कला सुठी ठाहींदा आहिनि पाटला चुर चुरियुनि ते बि चित्र ऐं कांच जी ईअं शिल्प कला थींदी आहे चूरनि ते बि इहो कमु पीढ़ी दर पीढ़ी हलंदो रहंदो आहे पंहिंजे ॿारनि खे नंढे हूंदे खां ई पंहिंजे ॿारनि खे इहो कमु सेखारींदा आहिनि